जेनाकि अहाँ हमरासँ पुछलियै भारतके कुछ प्रसिद्ध नृत्य शैली लोकप्रिय अछि तऽ हम अहाँके बताबयै छियै भारतके भरतनाट्यम् जेकर नर्तकी छै रुकमणि देवी कुचिपुड़ी हुनकर नर्तकी छै भावना रेड्डी कथक हुनका तऽ अहाँ सभी जानय छियै ओ बड्ड फेमस छै बिरजू महाराज हलाँकि एकटा आओर छै दुर्गा लाल हम अहाँ सभकऽ बताबी रुकमणि देवी हुनकर जन्म नाइनटी उन्नैस सए चारिमे होयल छलह आ देहांत उन्नैस सए छिआसीमे बहुत प्रसिद्ध डान्सर छलह बिरजू महाराज हुनकर वीडियो तऽ सोशल मीडिया पर अभिओ अबैत छै हुनकर भीडियो हम अभियो देखैत छियै कुछ बड्ड नीक लागयए कुचिपुड़ी भावना रेड्डी हुनकर भीडियो भी देखैत छियै बड्ड टेलेंट छलह हुनका सभमे भारतके बहुत सारा ऐसे नर्तकी छै हलाँकि सभकऽ नाम हम नहि जानैत छियै कुछ कुछ चुनिंदा नाम जानैत छियै